हम शहर के ग्राम स्वास्थ सेवक स्तर जे यऽ ओ नहि ठीक यऽ अपना सबके नहि नीक यऽ एहिके कारण नहि नीक यऽ ओ शहर मे जे रहत ओकरा डॉक्टर बहुत जल्दी देखत बहुत बढ़िऑं सँ देखत आसपास यऽ ठीक लागैया गाँव घरके डॉक्टर जे यऽ ओ बढ़िऑं नहि यऽ ओकरा सँ नीक डॉक्टर अहाँके शहर सबमे छै गाँव घरके डॉक्टर बहुत उल्टा सीधा दवाइ दऽ दै छै एहिसँ बढ़िऑं बढ़िऑं शहर मे जे रहै छै ओतए बढ़िऑं छै ओकरा रहै मे फायदा छै ई सबसँ कोनो फायदा नहि छै बुझलियै तऽ ई सब बहुत गरबड़ी के चीज छियै अहाँके शहरमे व्यवस्थित रहना चाही नहि तऽ आदमीके ई सब गरबड़ी होइ छै अहाँके गाँव मे रहला सँ डॉक्टरके उपलब्धता अहाँके गाँव मे छै लेकिन ओतए बढ़िऑं नहि यऽ तऽ ओहिसँ बढ़िऑं शहर मे रहियौ शहर मे दवाइ के प्रयास बहुत जल्दी रहै छै कोशिश रहै छै अहाँसबके जे भए जाएतै बढ़िऑं सँ दवाइ कोशिश भए जाइ छै और उपलब्धो भए जाइ छै तुरत्ते लेकिन एहिठुमा गाँव घर मे बहुत मुश्किल सँ होइया किया तऽ जाए परैया शहर लैला दवाइके यदि दवाइ दैतो यऽ तऽ ओहिठमाँ तऽ से सब नहि रहैया बगलमे दैया दवाइ तुरत्ते आदमी के ठीक भऽ जाइया समय नहि लगैया एहिठुमाँ तऽ समय लागैया कनी बहुत टाइम लागि जाइया तऽ एहिसँ नीक व्यवस्थित जगह एकदम सुख सुविधा के शान्ति जगह अहाँसबके शहरे परै छै शहर मे बढ़िऑं यऽ जे सिस्टम सँ अपन रहियौ दवाइ भऽ जाएत आराम सँ लए लियौ ओतै डॉक्टरो के सुविधा यऽ ऐसब सँ एरिया मे नहि यऽ एहि तऽ एहिसब एरिया मे बढ़िऑं नहि यऽ एहिसब सँ नीके होएत ओतए